पसन्दीदा किताब हमर चाणक्य नीति छै चाणक्य नीति हमरा हमेशासँ हमरा बचपनेसँ ओ किताब हमर पसन्दके हइ आओर अपना चाणक्य नीति किताबके हम बहुत ही ज्यादा पसन्द करै छी हमेशा हम अपन जे खाली समयमे ओहि किताबके हम पढ़ैत रहै छी चाणक्य नीतिके बारेमे ही हम कोइ भी सिनेमा उनेमा अभी चाणक्य नीतिसँ रिलेटेड कोइ चीज हम देखैत रहै छी हम चाणक्य नीति किताब हमरा बहुत ही ज्यादा पसन्द हइ ओहि किताबके हम पढ़ैके हम चाहै छी